जय झूलेलाल शादी खां पहिरीं मुंहिंजी सरनेम रामनानी हुई वंदना रामनानी ऐं मुंहिंजो पी एफ खातो आहे हाणे मां उहो पी एफ खातो जॉइंट अकाउंट में तब्दील कयां थी पर मुंहिंजी शादी सिंधी पंजाबी थी वई आहे त मुंहिंजी शादी खां पोइ सरनेम आहे गुलाटी हाणे मां वंदना गुलाटी थी वई आहियां मुंहिंजो आधार कार्ड में जेको नालो हो वंदना रामनानी उहो मां त कटाराए करे उहो पर्ची अपडेट कराई आहे मां पंहिंजे आधार कार्ड मां हितां जा जेको आधार कार्ड आहे मुंहिंजे साहुरे पासे वारो उन में जीअं हाणे घर जी मुखिया माइनि खे ठाहियो आहे त उन में मुंहिंजो नालो आहे वंदना गुलाटी त उहो मां दस्तावेज़ तव्हां खे मुहैया करायां थी ऐं यू ए एन में इहो ज़रूरी दस्तावेज़ आहे आधार कार्ड में हाणो मूं हाणे मुंहिंजो नालो वंदना गुलाटी थी वियो आहे त इहो तव्हां प्लीज़ अपडेट इन सैक्शन खे अपडेट कयो